जियां गै माए लाकडाउन लग्गेआ ते उआं गै बेही गे घर घर बेहियै केह् करना हा में सोचेआ कि चलो कुछ रुट्टी राट्टी कुछ बनाने दा गै करचै कुछ बनाना गै सिखचै ते केह् कीता हा इक दिन में सोचेआ महां बनान्ने आं पकौड़े में गेआ पकौड़े गेआ में दकाना पर दकानां बी बड़ियां घट्ट खुलदियां हां दकाना परा लेआंदा बेसन ते गंढे मैंह्गाई गै बड़ी होई गेदी लाकडाउन च ना कुतै समान थ्होंदा ना कुछ ते दकाना पर गेआ ते लेआंदे बेसन गंढे ते होर लून मर्च मसाला जेह्ड़ा लेआंदा ओह् लेई आनियै घर आनियै पैहलें ते में खोह्लेआ यूटयूब यूटयूब पर दिक्खेआ ते फिर बनाए में पकौड़े बेसन घोलियै बिच्च गंढे चीरियै पाइयै ते बनाए पकौड़े ते पकौड़े ते चल ते ओह् ते सिक्खी गेआ में बल्लें बल्लें ते फिर ओह्दे बाद में सोचेआ किश नमां बनाने ट्राई करने आं खोह्लेआ यूटयूब मारेआ सर्च लगेआ तरफोलन लग्गा तरफोलन एहकड़े कम्मा चल पास्ता बनाने आं अज्ज हून पास्ता लाकडाउन च कु'त्थूं लैना हा बड़ी मुश्कलें कुसै कोला दकान खल्हाइयै ते पास्ता थ्होएआ पास्ता गेआ घर में फिर कीती गैस आन लाया तड़का ते पास्ते च तड़का लाइयै गंढे टमाटर बिच्च पाइयै ते बनाया फिर केह् बोलदे पास्ता बनाया बनेआ कैंह्ट हा उ'यां यूटयूब पर दिक्खे दा हा फिर कोई आक्खी नेईं हा सकदा चैलेंज नेईं बाकी बनेआ कैंह्ट फिर होर बी किश कीता बनाने दा ट्राई बड़ी चीजां कीतियां जियां इक दिन आक्खन असें चिकन खाना ऐ असें घरै आह्ले आखन चिकन बनाई दे महां आखेआ चलो कोई निं चिकन बनान्ने आं खोह्लेआ यूटयूब मारेआ सर्च इयां बंदे यूटयूब पर बड़ी भांतियें दा चिकन आया इयां कोई तंदूरी चिकन कोई दूआ चिकन कोई मसाला चिकन कोई फलाना चिकन में आखेआ महां अपने देसी स्टाइल च गै बनान्ने आं सिक्खेआ थोह्ड़ा बौह्त यूटयूब परा दिक्खी दुक्खियै ते गे पैह्लें चिकन लैन बड़ी मुश्कलें कुतै कोई पोल्ट्री फार्म परा कुतै मुर्गा फड़ेआ लेआंदा घर ते ल कीता एह्दा जेह्ड़ा बी करदे चीरेआ चूरेआ कोई चिकन दे कीते पीस ते लग्गा बनान बनाना कि'यां हा फिर पैह्लें ते में लेआ खु'ल्ला तेल लेआ ते ओह्दे च पाया में मसाला इ'यां होई गे काले मर्च होई गे कड़ी होई गे होर गर्म मसाला होई गेआ बिच्च पाए गंढे पूरा लाया तड़का भखाया गंढे जिन्ने तक लाल निं होए उन्ने तक में छड्डेआ निं उन्ने माए में गंढे भखाइयै पूरा इ'यां लाल करियै पिर पाया बिच्च चिकन चिकन पाइयै ते फिर पूरा उसी मतलब ल्हाया कोई डेढ घैंटा अद्धा घैंटा अद्धा घैंटा ल्हाई लहुई जियां चिकन लाल होएआ फिर बिच्च होर कोई लस्सन कोई मर्च कोई मसाला कोई लून कोई कुछ कोई कुछ फिर दित्ती राड़ चिकनै गी चिकनै गी दित्ती राड़ राड़ देइयै फिर बिच्च पाया पानी फिर छड्डेआ कोई अद्धा हारा घैंटा अद्धे घैंटे बाद चिकन बनी गेआ तेआर बनेआ कैंह्ट हा चिकन चिकन बी बनाया में लाकडाउन च ओह्दे बाद भाई लाकडाउन च बड़ा ओह् बी चलेआ कि पनीर पनीर पनीर पनीर पनीर पनीर पर में ते मुड़ा बनाना कियां पनीर बिच्च केईं बारी घरै आह्ले कुतै अग्गें पिच्छें होंदे हे भुक्ख माए बड़ी लगदी ही कोई खेत्तरें खुत्तरें गेदा होंदा हा महां इक दिन महां चल अज्ज पनीर बनाने दी कोशश करने आं खोह्लेआ यूटयूब लग्गा तरफोनल लग्गा तरफोलन ते लग्गा तरफोन उत्थें कोई बड़ी भांति दा पनीर पनीर आया ई कोई एह्कड़ा पनीर कोई दूआ कोई त्रिया पनीर ते फिर कोई मसाला पनीर कोई पनीर टिक्का कोई कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ में आखेआ महां बनाना ते अपने देसी स्टाईल च गै में मसाले आह्ला कु'त्थें बनाना ते फिर में केह् कीता पनीर लेआ पनीर में बड़ा खाद्धा लाकडाउन च पनीर लेआ पनीर लेई लेआ ते फिर आए घऱ लाया तड़का अपने देसी स्टाईल च देसी स्टाईल च लाया तड़का असें गंढे भखाइयै तेल पाया बिच्च गंढे पाइयै बिच्च भखाइयै टमाटर शमाटर पाइयै ते टमाटर शमाटर पाइयै ते ओह् फिर ओह् भखाइयै तड़का ते फिर सुट्टेआ पनीर बिच्च बनाई गरेबी मसाले दी ते फिर सुट्टेआ पनीर बिच्च ते पनीर बनी गेआ त्यार होर बी माए घरै आह्ले बड़ियां डमांडा आखन अहें स्परिंग रोल खाने ते कोई आक्खन चीज़ चिली खानी होर कोई आक्खै पालक पनीर खाना अहें महां चल अज्ज पालक पनीर गै खलाने आं थोआनू पालक पनीर च केह् कीता में पालक पनीर घर रड़े दा हा साढ़े रड़े दा हा ते में गेआ पालक लेआ पनीर चल ऐ ही पनीर लेइयै ते पालक पनीर लेइयै पैह्लें ते में लाया तड़का तड़का तालेआ ते गंढे दा ते फिर में पालक गी केह् कीता धोई धाइयै चीरियै मिक्सी च उसी पीह्ता इ'यां इ'यां मिक्सी च इ'यां पींह्दे नी इ'यां मिक्सी च इ'यां चटनी बनदी ओह्दी ओह् इ'यां बनाया पालका गी पालक पाइयै बिच्च बस ओह्दे च चटनी इ'यां पालक पिहियै ओह् तड़का भखाए दा हा बस ओह्दे बिच्च पाया ते ते ओह्दे बाद भखाया ते ओह् इयां पकाया पालका गी फ्ही ओह्दे च पाया पनीर लून मर्च मसाला जेह्ड़ा पांदे हे ओह् पाया पूरा अहें तसल्ली दा माए पालक पनीर बनेआ ओह् होर बी बिच्च इयां होर में चौल बनाना सिक्खे माए घर इ'यां पता निं किन्ने गलास चौल ते किन्ने गलास पानी ओह् बी सिक्खी गेआ में घर होर दाल रुट्टी फुल्का फल्का बनाना सिक्खेआ घर माए ते ओह्दे बाद घरै आह्ले आखन लगे अज्ज कुछ नमीं डिश बनानी कुछ नमां ट्राई करने आं अज्ज मिट्ठी चीज खाने गी मन ऐ करा दा महां मिट्ठी चीज में आखेआ रेही राहियै अहें अज्ज मूंग दाल दा हलवा खन्ने आं महां चल मूंग दाल दा हलवा बनान्ने आं मूंग दाल लेआंदी भाई दकाना पर गे बड़ी मुश्कला कन्नै दालां थ्होंदियां नेईं हियां मैंह्गियां बड़ियां हां लाकडाउन च ते फिर गेआ मूंग दाल लेइयै ते ओह् ते पैह्लें पीह्ती में मिक्सी बिच्च पूरे धोई धाइयै ते सकाई सकुइयै फिर मिक्सी च पीह्ती ओह् पीह् पहुइयै ते फिर में अपने घर जेह्ड़े बी होंदे हे छुआ बदाम बदूम गरी गुरी त्यार कीती त्यार करियै ते घ्यो लेआ में पैह्लें घ्यो भखाया घ्यो गी चाढ़ेआ कड़ाही चाढ़ी पर घ्यो भखाया भखाइयै फिर सुट्टी मूंग दाल बिच्च मूंग दाल सुट्टी बिच्च ते ओह् उसी फिर शैल राड़ दित्ती फिर ओह्दे बिच्च पाई जिन्नी मूंग दाल उन्नी गै पाई में खंड ते फ्ही शैल ल्हाया शाया उसी पूरा उसदे बाद केह् कीता ते बिच्च जेह्ड़े होर बी गरियां छुहारे जेह्ड़े बी पांदे बिच्च ओह् पाए पानी पूनी पानी पाइयै बिच्च ते पूरा पकाया कोई अद्धा पौना अद्धा हारा घैंटा बीह् पं'जी मैंट पकाया में मूंग दाल दा हलवा ते बस ओह् पकाया ते बनी गेआ फिर ओह् अद्धे अद्धे बीह् पं'जी मैंट च बनी गेआ ते कसम करियै आखा ना बड़ा कैंह्ट बनेआ बड़ियां कुछ चीज़ां सिक्खने गी मिलियां लाकडाउन च रुट्टी में पूरी बनाई लैंदे रेहा चौल दाल राजमांह् मटर पनीर चिकन बड़ा कुछ बनाया माए लाकडाउन बिच्च